हा ॿुधायो

हा हा हा हा हा सभु आहिनि फल तव्हांखे कहिड़ा खपनि हा सभु अवेलेबल आहिनि सभु मिली वेंदा अंगूर मिलंदव जीअं ॿ सौ रुपए किलो और केला मिलंदव जीअं सौ रुपए दर्जन और इअं आहिनि फल तव्हांखे उन्ही में कहिड़ा खपनि और अंब बि आहिनि इन महिल अंब थोरा महांगा आहिनि जीअं ॿ सौ रुपए किलो आहिनि अंब न त हिन महिल हो वारा हूंदा आहिनि बदामी अंब हूंदा आहिनि अञा जेके आहे हो दसहरी अंब पोइ ईंदा त उहे हिन महिल महांगा हूंदा आहिनि ॿ अढाई सौ रुपए किलो में मिलंदा आहिनि उहे कॉन्टेटी से हिसाब सां अगरि तव्हां वठंदव त थोरो घटि करे सघंदी आहियां तव्हांखे अगरि जीअं पंज किलो खपनि हा ऑनलाइन बि थी वेंदो आहे तव्हांखे जेको जेको बि खपे अंब हुजनि जे केला हुजनि अंगूर हुजनि सभु फल आहिनि असां वटि जेके बि तव्हांखे खपंदा उहे सभु तव्हांखे ऑनलाइन बि थी वेंदा ऐं थोरो डिस्काउंट बि ॾींदासेव तव्हांखे जेको जेको खपे तव्हां ऑर्डर लिखवाए छॾियो ऑनलाइन वठो या उते अची करे वठो टैन परसंट डिस्काउंट मिली वेंदो तव्हांखे ऐं फल असांजा ताज़ा मिलंदव बिल्कुलु फ़्रैश मिलंदव हुन ई में कोई दाग़ी न हुंदव कोई कुझु न हूंदव बिल्कुलु फ़्रैश फल हा टैन परसंट डिस्काउंट चाहे तव्हां उते अची वठो चाहे अची करे ऑनलाइन घुरायो तव्हांखे टैन परसंत डिस्काउंट ॾींदासे ऐं तव्हां पंहिंजी कॉन्टेटी जेको बि हा हा ठीकु आहे अंब थी विया ऐं अंगूर थी विया और हा तरबूज हा थी वियो हा ठीकु आहे त पोइ मां तव्हांखे हा हिकु किलो सूफ़ थी विया हिकु किलो गिदिरो थी विया ऐं हिकु थी वियो हे हिंदाणो हिंदाणो और अंगूर बि थी वियव और केला और अंब अंबु हिकु किलो ठीकु आहे त केला त असां सौ रुपए दर किलो मो किलो जे हिसाब सां विकिणंदा आहियूं बाक़ी टैन परसंट तव्हांखे डीस्काउंट ॾियां थी उन्ही हिसाब सां तव्हांखे मां ॾई छॾींदीमांव उन्ही में ओर्डर ॾई छॾियो तव्हां ऑर्डर ॾियो त असां उन्ही में हिसाबु लॻाए करे केतिरो पैसो थिए थो त पोइ वरी मां टैन परसंट तव्हांखे डिस्काऊंट ॾींदमि ऐं फल तव्हां जा बिल्कुलु फ़्रैश ओ ओ तव्हांखे मोकिले छॾींदासीं एड्रस तव्हां पंहिंजी जेका उन में ॾींदव उन्ही हिसाब सां पहुची वेंदव हा हा ठीकु आहे ठीकु आहे पोइ ओके तव्हां कयो तव्हांखे फ़्रैश अंब जो फ़ फल मिली वेंदो ठीकु आहे ठीकु आहे ओके ओके